हाँ मुझे पालतू जानवर बहुत पसंद हैं हमारे यहाँ पर गाय है गाय जैसे दूध देती है अच्छा लगता है पालतू जानवर पालना और गाय की सेवा करना तो वह ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह शाम सबसे स्टर्डिंग में तो यह होता है कि सुबह शाम गोबर साफ़ करने जाओ उसके कमरे को पूरा साफ़ करो कमरा साफ़ करने के बाद फिर उसको खली चुनी रखों खली चुनी रखने के बाद फिर उसे दूध निकाल कर लाओ वह दूध निकाल कर लाओ फिर बढ़िया चाय बनाओ दूध ज़्यादा होता होता है तो मावा है दूध है कई चीज़ें मतलब घर में खाने के लिए मतलब काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं अपने घर का दही हो जाता है दूध हो जाता है और फिर उसको जैसे नहलाना धुलाना बाहर मतलब कमरे में से निकाल कर बाहर बाँधना बाहर बाँध दिया फिर उसको पूरा कमरे को साफ़ वाफ करना और रही बात उसका जो छोटा सा बछड़ा रहता है उसको भी लाओ फिरसाओ दोपहर धूप में बाँधो धूप में बाँधने के बाद फिर उसे ले जाओ फिर उसे बाँधो फिर उसको घास भूसा जो रखना है वह रखो और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह रहता है गाय जानवर गाय पालने का कि बाहर से दूध नहीं लेना पड़ता है बात यह हो जाती है जो घर का दूध रहता है वह एक दम शुद्ध रहता है और अच्छा रहता है जो बाहर के लोग दूध देते हैं वह तो पता नहीं कैसा कैसा रहता है पर घर का दूध अपन खुद निकालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है और अपन को पता भी रहता है कि ताजा है फ्रेश दूध है एकदम तो उसमें पानी भी नहीं मिला रहता है और अच्छा रहता है